काम करने के अलावा मेरे और भी काफ़ी सारे शौक हैं उनमें भी काफ़ी सारी रुचियाँ है जैसे मैं घूमना करना बहुत पसंद करता हूँ किताबें भी पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ और जो है पेड़ पौधे लगाने में भी मेरी काफ़ी सारी रुचि है तो मैं बागवानी का भी काम करता हूँ खेती करने में भी मेरी रुचि है तो मैं खेती भी करता हूँ जिससे हमें पैसा भी मिलता है और काफ़ी सारे फल फूलों के पेड़ भी लगता हूँ पौधे भी लगाता हूँ जिनसे हमें फल प्राप्त होता है घूमना करना गाने सुनना काफ़ी सारी है जो मुझे अच्छा लगता है और ये इनमें मेरी काफ़ी ज़्यादा रुचि भी है